आङो मोसानायनि फोथाराव गिबिसिनै माबायदि फैदोंमोन होनब्ला आङो गिबियावनो उन्दैनिफ्रायनो मोसानो थाखाय मोसानो मोजां मोनोमोन बिदिनो आं मबाइलफोराव टिभिफोराव नायनानै गावनो सोलोङोमोन मोसायोमोन आंनि बेबायदि मोसानाय मोसानो मोजां मोननायखौ नुनानै आंनि पेरेन्सआ आंखौ जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि खाथियावनो थानाय मोनसे डान्स स्कुलाव आंनि मुं डान्स स्कुलाव एडमिसन खालामनानै होदोंमोन आरो आङो बेवहाय अडिसन होदोंमोन बे अडिसनाव आं पासबो जादोंमोन बे अडिसनाव मोसानाय बे अडिसन होनायाव मोसानाय संनि मुङा संनि मुङानो आङो बे अडिसनाव हिन्दी सं मोसादोंमोन बेनि उनाव आङो आंनिनो गामि खाथियाव आंनि गामियाव खाथियाव जानाय मोनसे बैसागु प्रग्रामाव मोसादोंमोन बे बेनो आंनि फार्स्ट टाइम मोसानाय आरो बे फ्रग्रामाव आङो मोनसे बर' मेथाइखौ मोसादोंमोन बेयाव मोसानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो आंहा गोबां कनफिडेन्स फैदोंमोन डि आं आरोबाव आरोबाव मोसानो हागोन आरोबाव आङो मोजां फोरोंगिरि मोनोब्ला आरोबाव मोजांसिन सोलोंनो मोनबावगोन आङो हिप हप कन्टेम्परारि डान्स बेफोरखौ मोसानो जोबोद मोजां मोनो आरो मोसानो मोजां मोनो